जीअं त मां सिंधी आहियां असांजे देश में ई न विदेश में बि असांजी भाषा सिंधी सुठे नमूने फै़लियल आ ऐं असांजे सिन्धीनि जा ॾिण वार हेॾे सुठे नमूने मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त टिजड़ी थी थदरी थी गोगो थियो ऐं चेटीचंडु ख़ासि करे त चेटीचंड असांजे सिन्धिनि में त हेॾो मशूहरु तहिवारु आहे जो सभु ॿारनि खे वेंदे वॾा सभु सुठे नमूने मौज वठंदा आहिनि अची करे असांजे पंजे नंबर चालिहे साहिब मंदरु में चेटीचंड जो मेलो हिकदम धामधूम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं मूंखे सिंधी हुअणु जो जाम गर्वु आ